मैं अपने भैंसों को करकट में रखती हूँ सुबह शाम उसको धो देती हूँ उसका गोबर उठाकर अपने का तगाड़ी से बच्चों से रखा उसको उठवाकर एक जगह तगाड़ कर कर फेंकवाती हूँ उसको गोल बटोर करके अपने खेत में खाद बनवाने के लिए फेंकवा देती हूँ रोज का रोज कि उसमें आलू वालू सब बोआ जाएगा तो खाद के काम में आएगा उसको मैं भैंस को अपने करकट में रखती हूँ दोपहर के दस बजे के बाद हम अपनी भैंस को धोकर बन्हवा देती हूँ लाइट रहती है तो पंखा चलवाती हूँ और पंखा चलता रहेगा भैंस बैठी रहेंगी चार पाँच भैंस है तो सब बैठी रहती हैं लाइन कट जाती है दो बजे लाइन कटती है यहाँ पर तो दो बजे के बाद भैंस को अपने पेड़ के पास ले जाती हूँ पेड़ के पास ले जाने से थोड़ी भैंस को हवा भी लगेगी शाम को दो बजे हम अपनी भैंस को ले जाकर ढाई बजे अपनी भैंस को ले जाकर पेड़ के बगीचे में हमारा हमारे पास थोड़े आम के पेड़ हैं बगीचा है वहीं अपने बगीचे में बाँध देती हूँ जब बाँध दूँगी तो भैंस अपने को आराम करेगी चार बजता है तो बच्चों से मँगा लेती हूँ बच्चे से मँगाकर अपनी भैंस को फिर उसको चारा डालूँगी पशु आहार देती हूँ और बीमार हो जाने पर भैंस को तो वहाँ रामपुर माझा से दवाई उसको मँगाती हूँ लाल जी वहाँ एक डॉक्टर हैं बहुत अच्छी दवाई देते हैं भैंस के लिए गैया के लिए तो वहीं बच्चों को भेजकर अपने दो बच्चे हैं हमारे तो दोनों बच्चों में से बड़े बच्चे को बोलती हूँ तो जाते हैं दवाई लेकर वहीं से आते हैं तो दवाई देने के बाद बहुत अच्छे से भैंस की अपना देखभाल करती हूँ मैं सब भैंस को नहवा धुलाकर सुबह शाम रोज नहवाती हूँ चारों को पाइप लगाकर भैंस को एक पंखा चला देती हूँ करकट में अपना भैंस बैठी रहती हैं उसका दूध बेचती हूँ तो उसी आधा पैसा घर में लगाती हूँ आधा पैसा पशु आहार खरीदने में दवा दारू खरीदने में भैंस की सब सेवा सत्कार करने में खाना पानी खिलाने पिलाने में लग जाता है इसीलिए ऐसे ही हमारा घर चलता है कभी ज़्यादा पैसा छोड़ देंगे नहीं घर में खर्चा होगा तो उससे अब अपना गैस वैस भरवा लेती हूँ बच्चों की फ़ीस दे देती हूँ बच्चे हैं बच्चियाँ हैं सबकी फ़ीस देना हमको ज़रूरी समझती हूँ अपना पति हैं तो कहीं जाएँगे आएँगे तो उसके लिए भी पैसा माँगते हैं भई भैंस का दूध बेची हो तो पैसा दो तो मैं उनको भी दे देती हूँ बच्चे भी पढ़ने जाते हैं दोपहर में दस ग्यारह बजे जाते हैं सब उनको भी कुछ पैसा दे देती हूँ जाओ भाई तुम लोग भी पैसा मिलता है तो हम लोग गाँव में अपना यही सब करते हैं